दौड़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है दौड़ने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है शरीर का विकास बहुत अच्छा होता है और शरीर दौड़ने से हमारा शरीर जो है शरीर का जो है खाना पीना बढ़ियाँ होता है स्वास्थ्य बढ़ियाँ रहेगा तो आदमी जो है अच्छे अच्छे काम करेगा हाँ हमलोग भी जो है पहले जब छोटे थे स्कूल जाते थे तो गाँव में भी दौड़ते थे बच्चों के साथ बहुत सारे खेल होते थे जो दौड़ दौड़ से रिलेटेड थे उसमें हमलोग दौड़ लगाते थे तो जो है एक दूसरे को पकड़ने वाला काम होता था उसमें सारे बच्चे उसमें दौड़ लगाते थे हमलोग भी दौड़ लगाते थे तो शारीरिक विकास स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था और दौड़ की प्रतियोगिता का क्या है दौड़ प्रतियोगिता जो है गाँव में तो होती नहीं थी लेकिन स्कूल में जो है हमारे एक टीचर थे आर आर जी वह जो है लगातार बच्चों को जो है इस प्रकार जो है सिस्टमैटिक रहते थे कि जो है उनको नए नए तरीके से जो है उनके शारीरिक विकास के लिए काम करते थे दौड़ भी करवाते थे दौड़ का जो है रेस करवाते थे दौड़ करवाते थे एक बार हमलोग भी जो है स्कूल की एक दौड़ में शामिल हुए थे मुझे याद है वह सौ मीटर की दौड़ थी हाँ सौ मीटर की दौड़ हमलोग दौड़े थे उसमें बहुत सारे बच्चे थे मैं भी था और सौ मीटर की दौड़ में हम मैं उसमें जो है फर्स्ट आया था और विनर के तौर पर आर आर जी ने हमें पचास रुपये का नोट दिया था उस पचास रुपये से हमलोग टॉफ़ी लाए थे और टॉफ़ी सब बच्चों में बाँटी गई थी आज भी मैं हमारा खेत है हमारे घर से तकरीबन एक किलोमीटर दूरी पर है आज भी मैं अपने खेत तक सुबह उठता हूँ साढ़े पाँच बजे और अपने खेत तक दौड़ते हुए जाता हूँ और दौड़ते ही वह वापस आता हूँ दौड़ने से मुझे लगता है जो है सारे शरीर का अच्छे तरीके से विकास होता है जब शरीर का अच्छा विकास होगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो है आदमी अच्छे काम कर सकता है अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा आजकल के बच्चों में जो है दौड़ का सिस्टम ही खत्म हो गया मोबाइल टी वी के चक्कर में पड़े रहते हैं और दौड़ने खेलने कूदने की क्रियाएँ जो हैं लगभग लगभग जो है स्थगित सी हो गई हैं बच्चों को जो है इन क्रियाओं में कोई रुचि नहीं रह रही है लेकिन यह अच्छी बात नहीं है शारीरिक गतिविधि बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी आप स्वस्थ रह पाएँगे जब स्वस्थ रहेंगे तभी कोई अच्छा काम कर सकते हैं बड़ा काम कर अच्छा बढ़ियाँ काम कर सकते हैं दौड़ जो है दौड़ने से सारे शरीर की जो है जो अंग हैं वो हिलते डुलते हैं चलते हैं तो दौड़ना तो हमेशा अच्छा रहा है सही शारीरिक क्रियाओं से अच्छा दौड़ आपकी है हाँ दौड़ने से बहुत ही अच्छा रहता है अभी हमलोग जो है पुलिस उलिस भर्तियों में जाते हैं मिलिट्री की भर्ती में जाते हैं तब भी दौड़ एक रेस की जो है एक होता है कि जो है आधा किलोमीटर दौड़ना है तो हम पाँच किलोमीटर दौड़ना है सौ एक किलोमीटर दौड़ना है ऐसे कुछ बनाकर जो है दौड़ना पड़ता है और जब दौड़ते हैं और जो उसमें फर्स्ट आता है जो जीतता है या जो भी उनका सिस्टम होता है कि पन्द्रह मिनट में जितने बच्चे अन्दर आ जाएँगे या बीस मिनट में इतनी दौड़ पूरी करनी है उसी हिसाब से सेलेक्शन होता है उनका तो जब आप दौड़ेंगे जब आपकी शारीरिक गतिविधि होगी तभी तो आप ऐसी रेस निकाल पाएँगे अगर आप जो है दौड़ नहीं रहे हैं शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं तो कैसे कर पाएँगे आप तो मुझे तो यही कहना है कि जो है सभी को दौड़ना चाहिए सभी को शारीरिक श्रम करना चाहिए सभी को जो है व्यायाम करना चाहिए और सबसे अच्छा व्यायाम मेरे ख्याल से जो है दौड़ना है और सभी व्यक्तियों को नहीं ज़्यादा तो सौ मीटर दो सौ मीटर पाँच सौ मीटर जैसी जिसकी क्षमता हो दौड़ना ज़रूर चाहिए टहलने के साथ साथ दौड़ना ही बहुत ही आवश्यक है धन्यवाद